आं हालो हांयें तुमची एडवर्टायजमेंट पळयल्ली तुमकां रांदपी जाय म्हणून हय सो तुमकां क कसलो असलो रांदपी जाय म्हणजे तुमकां कसले दुयेंत बी आसा डायबिटीज बी आसा कितली मनशां आसा तुमी घरान दोगूच जाणां आसा आं म्हणजे रांदपाचे म्हणजे च्या सकाळचे च्या पोतान सगळें करचें पडलें म्हाका कोण हेल्पा आसा काय सगळें हांवेंत येत करपाचें हय तुमी कोण आसची ना हेल्पा म्हाका कोण म्हाका आयदनां धुवपा तरी कोण जाय आं वो रांदपाचेंच करतलें आं रांदपी ओ रांदपी रानू शकता हांव त्या आयदनां धुवपा बी तुमी कोणीय पया कित्याक रांदपाचें हांव करूं शकना किद्या सगळें इतलें जाणांचे सकाळीं ब्रेकफास्ट जालें मागीर लंच जालें मागीर लंच जावन तुमकां आनी किदें जाय पडटलें खावपाक कांय डायरेक्ट जेवण हां आनी मागीर मद्या दनपारात बेश्टी च्या कांय किदें खावपाक जाय तुमकां ओय आनी बाकिचे दीस सगळें नुस्त्याचे बी रांदपाचें आं म्हाजें कशें आतां हांव तिनूत टायम रांदतलें सकाळचें च्या कडे च्या करतलें तुमकां किदें नाशता मागीर दनपारचें जेवण आनी रातचें जेवण मदले टायम परत तुमकां किदें जाय सांचे हे कडे हय तेजे हांव सेपरेट पयशे घेतले तें तुमकां सेपरेट दिवचे पडटले किद्याक तें म्हाजे एक्स्ट्रा कामाचे जाले ओ सोयरी आयल्यार केन्ना जाय चपाती फोव सकाळचें जालें न्ही तें जालें दनपारचें जेवण जालें तें हांव करतलें तुमकां जायतेत हय आनी रातचें किदें आसा तें बी करतलें हांव पूण आतां मदल्या टायमार ती जाण् आतां पय दंपारचें जेवण जालें मागीर तिनां चारा पांचा च्या जाय पडटलीं तुमकां आनी खावपा जाय पडटलें बी काय बेश्टी च्या खावपा नाका शिरो ना तुमकां च्या कडे बी कितें करचें पडटलें सांजचें जाल्यार तेजे सेपरेट एक्स्ट्रा पयशे दिवचे पडटले तुमकां अ परवडटा कितलें दितलें तुमी पयशे ना म्हाका पयलीं हांव पयलीं हांव खंय वयतालें तें म्हाका पंचवीस हजार मेळटालें तें सोडून हांव पंदराक कशें येतलें तुमी पंचवीस दिसां जाल्यार पय हांव म्हणजे तुमचे दोगूत जाणां आसा प्लस तुमी मदल्या टायमार बी खावपा जाय म्हणटा न्ही शिरो बी आनी कोण पेशंट आसा तुमच्या भितर ओ तुमकां कश् हय बरें ओके हांव ये डन पंदरा मगे दोगूच जाणां न्ही तुमी बरें बरें हांव येता फालच्यान येता बरें